आथिखालावथ' जोंना दा ओरैनो दा दानाय लुनायनि माबायावथ' जोङो दा सेन हेबनाय खखा हेबनाय धाहा हेबनाय बेथ' जोंनि बर'निबो माबाथार नालाय हारिमुथारलाय नालाय बेखायनो जोङो दा बे दानाय लुनायजों बहुद माने जौगानो हायो आरो अनेक खामानि दं सेनल' नङा अनेक दानाय लुनाय होनबाथाय जोङो बे सानद्रि संग्राइयावबो गोग्लैहैबाय सानद्रि संग्राइ हेबनाय बेखौबोथ' जों हेबनो रोंखागौ नालाय सानद्रि संग्राइ अनेक हेबनाय दा जों बेखिनिखौनो मावो मावनानै आरो लोगोसेनो जों दा बे दानाय लुनायावनो बायदि बायदि गुबुन रोखोमनि जोङो हेबनानैबो फाननो हायो जेनेबा सेन हेबनायावबो जरा बहुद फैसा मोनो ओरैनो सेन गंसेयाव मथा मथि दुइस' आरायस'सो थांखायो आरो बेखौ जोङो औवा थसेयाव खमबाबो गंब्रै गंबा जों सेन हेबनो हायो औवा थ'सेखौ बायबाथ' जों फन्सास थाखायाव मोनो बेखिनि आबादावबो जोंनाव इसे मैलि जायो आरो आरो संग्राय सानद्रि हेबनायावबो संग्राइ गंसेयाव जों दुइस' बायनांगौ दुइस' बायबा औवा थसेया मथा मथि संग्राइ गंनै ओंखारो होनबा बेयावबो सारिस' थाखा मोननाय जाहैबाय आरो सानद्रियाथ' फर'सेयानो जायो सानद्रि गंसेयावबोथ' मथा मथि माबा जाहैबाय फर'सेया जायोबाथ' बेयावथ' बहुद फैसा मोनो बेयाव मथा मथि एकस' मोनो आरो सानद्रि हेबना फानबाथ' जों आदस'सो फैसा मोनो औवा थसेयाव बेखिनिया आरो लोगोसेनो गासैबो बे औवानि खामानियानो माने रायजो जानायनि मैनथार आरो मेनआलाय न'आवबोथ' सोलिबाय खामि सैनाय न' लाबोनाय बे थेंगल जिरनाय बेयावबो सोलिबाय औवानि खामानि नालाय दानाय लुनाय हेबनाय गासैबो जोङो हारिमु माबायावनो बेखेवनो हायो आरो बे दानाय लुनायखौ जों रोङोबा खफ्रि जेनेबा खफ्रि हेबनाय जिखुनु बुस्थु माने औवाजों जाजोबथारो आरो बे दानाय लुनाय बर'नि गुबै हारिमुआनो बे दानाय लुनाय हेबनायाव थांखायो अनेक रोखोमै दा बेखायनो जोङो दानाय लुनायजों जौगानो हायो रोंबा रोङाबाथ' जेबो गैया थसे औवाजों जों बहुद फैसाबो खामायनो हायो नालाय बेखायनो जों बे दानाय लुनायजों जौगानो हायो आरो हानायालाय बेखिनिया दा ओमफ्राय आरो लोगोसेनो जों बे न' औवाजोंनो जोङो अनेक खामानि मावनायाव माने बुंद्रायनाय जाया आरो बुंनायालाय दानाय लुनाय माबाजों थांफाजोबबाय नालाय ओमफ्राय लोगोसेनो आरो बे औवा थसेयावनो जोङो बहुद खामायनोबो हायो बै हारिमुनि माबाया बेनो आरो दानाय लुनायजोंनो थांबाय बियो